मध्य प्रदेश में शिक्षा के लिए जैसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना पड़ा था जैसे निम्न पर निम्न वर्ग के परिवार के लोग अपने बच्चों को हाई क्वालिफाइ एजुकेशन नहीं दे पाते हैं जैसे बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई के लिए बहुत हाई फ़ीस की अवश्यकता होती है जिस वजह हर परिवार अपने बजट के अनुसार बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं उपलब्ध करवा पाते हैं जिस वजह से वो गोवर्मेंट का भी सपोर्ट शिक्षा व्यवस्था का भी सपोर्ट चाहते हैं कि कुछ स्कॉलरसिप वग़ैरह जिसके थ्रू हमारे बच्चे एजुकेशन कंप्लीट कर पाएं और आगे बढ़ पाएं तो उसके लिए वो हेल्प चाहते हैं पर उसके लिए हर हर एक परसन को हेल्प मिल पाना नहीं हो पाता है जिस वजह से उनकी एजुकेशन में बाधा उत्पन्न होती है और उनका भविष्य अच्छा नहीं बन पाता है इस लिए वो चाहते हैं कि ये सारी व्यवस्थाएँ सही हो सकें और सभी लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवा पाएं जिस वजह से वो गोवर्मेंट से भी अपेक्षा करते हैं कि हमें कुछ हेल्प की हेल्प की जाए जिस वजह से हम अपने बच्चों का भविष्य बना पाएं और अच्छे भविष्य की कामना करना चाहते हैं